आर्ट एंड क्राफ्ट साढ़े समाज गी साढ़े देश गी होर साढ़े घर गी बी समृद्ध बनाई सकदा अगर अस आर्ट साढ़े च अगर ऐसा आर्ट ऐ अस बडी सारियां बहूत सारे छोटे छोटे उद्योग लगाई सकने आं फिर ओह्दे कन्नै साढ़ी काफी सारी अस अपनी बी हेल्प होई सकदी ऐ ओह्दे कन्नै अस अपने जि'यां कि साढ़े पराने जमाने च जेह्डे़ लोग हे उसलै इ'न्ने ओह् ज्यादा सोर्स नेहें ऐहे कमाई दे साधन नेहें ऐहे ते ओह् लोग केह् करदे हे कि परानियां औरतां बड़ियां मेह्नत करदियां हियां ओह् उ'नें जाइयै मतलब तलाऽ दे किनारे जाइयै उ'नें बड़ा सारा ओह् मरझाटे बगैरा मरझाटे जेह्दे कन्नै छाबड़ियां बनोंदियां उ'नें जाना उत्थूं कड्ढियै लेई आना काई बगैरा लेई आनी ओह् फिर ओह्दे कन्नै आइयै बड़ा सारा कुतै टोकरू फिर छाबड़िया बनानियां फिर उ'नें अपने मतलब इवन कि बेचना बी उ'नें गी उं'दा इक सोर्स ऑफ इनकम बी होंदा हा होर बडे़ सारे ऐसे छोटे छोटे सोर्स ऑफ इनकम उसलै लोक बनांदे हे मतलब कमाई दे साधन बनांदे हे कि आर्ट एंड क्राफ्ट कोला होर इक ते समें जेह्ड़ा हा उंदा ओह् बड़ा यूटिलाइज होंदा हा ओह्दे कन्नै समें जेह्ड़ा ओह् बितांदे हे होर अच्छा बी लगदा हा घरें च बेहियै औरतां जेह्डे़ एह् कम्म करदियां हियां होर बडे़ सारे जेह्डे़ किसान लोक बी ऐहे ओह् बी अपना बड़ा एहदे बक्खी ध्यान होंदा हा उं'दा होर अज्ज बी अस अपने बच्चें गी सिखा करने आं स्कूलें बिच स्कूलें बिच बी जि'यां कोई फंक्शन होंदा ऐ जि'यां कि रक्षाबंधन ऐ अस अपने बच्चें गी रक्षाबंधन उप्पर काफी सारा बोलने उप्पर बी आखने आं होर ओह् राखियां खुद बनान रखड़ियां जेह्ड़ियां न ओह् आपूं खुद बनान होर ओह् बच्चे रखड़ियां बनांदे होर फिर अस डिस्पले करने उ'नें गी बच्चे दे सामने होर इक छोटा जेहा फंक्शन होंदा जि'यां बसाखी होंदी ऐ ओहदे बिच बी बच्चे अपने हत्थें कन्नै सारा कुछ लेइयै ते ओह् छोटी छोटियां सीनरियां बनाइयै ओह् प्रस्तुत करदे न उ'त्थें आह्नदे न होर बी जि'न्ने हारे छोटे मोटे साढ़े डोगरें दे फंक्शन होंदे न अस अज्ज बी स्कूलें बिच उ'नें बच्चें कोला मतलब उं'दी इक आर्ट दिक्खने आस्तै उंं'दी कला दिक्खने आस्तै बच्चें गी अस आखने आं होर बच्चे बड़े अच्छे अच्छे अपने हत्थें बनाए दे खलौने बी बना दे होर सानूं स्कूल आह्ली बक्खी दा बी काफी उप्पर दा बी काफी इंस्ट्रक्शनां कि बच्चे जेह्डे़ न हैंड मेड अपने हत्थें दि'यां बनाई दि'यां चीजां बनान बच्चे बडे़ अच्छे अच्छे टाय बी बना दे होर बड़ी बच्चें च एह् बहोत अच्छी कला ऐ जेह्ड़ी होर मिगी बी बड़ा अच्छा लगदा ऐ आर्ट एंड क्राफ्ट जेह्ड़ा ऐ ओह् एह् एह्दे कन्नै काफी सारी साढ़ी मदद होई सकदी ऐ साढ़े ऐ देश दी मदद होई सकदी ऐ अस अपने समाज दी कि के सानूं अपना उद्योग मिलदा ऐ अपने हत्थें कुछ करने दा मौका मिलदा ऐ होर टाइम मिलदा ऐ होर अपने घर बिच रेहियै अस बड़ा किश इ'नें चीजें कोला उप्पर भला फायदा लेई सकने आं होर सिक्खी सकने आं होर अपने अपनी कला गी बाहर आनी सकने आं अज्ज बी साढ़े बडे़ सारे ग्रांएं बिच बचारी औरतां न जेह्ड़ियां किश जि'नें लोकें गी इस चीज च शौक हा अज्ज बी साढ़े घरा कोल गै बड़े सारे औरतां न जेह्ड़ियां में इक दिन दिक्खेआ हा साढ़ी छत्त उप्पर चढ़ी दि'यां ओह् इक जनानी ने काफी सारी काई आंदी दी